हमार प्रिय लेखक कबीर भेल हम कबीरके बहुत फॉलो करै छी कबीर दोहो लिखै रहै कवितो लिखै रहै हुनकर अनेको प्रकारके दोहा लिखलए छै बहुत अच्छा कवि रहै कबीर जेकि हर वक्त अपन लेखनसँ परिचित रहै बहुत सुन्दर सुन्दर लेखन करैत रहै हुनकर बहुतसँ एहन लेखन छै जे हमरा नीक लागै यऽ जकरामे शब्द भेल वसन्त भेल साखी भेल अनेको प्रकारके लेखक नीक लागै यऽ आओर हुनकर किताब सब छै जे ओहनी लिखल यऽ जे बहुत सुन्दर पढैमे लागै यऽ जकर नाम कबीर बीजक यऽ बीजक मूल यऽ तकर बाद होली अगम भेल ई सब कविता अपन बहुत सुन्दर रहै हमरा नीक लागै रहै पढैमे हुनकामे बहुत ही हुनर रहै हुनकर लेखनमे भी हुनर रहै ओकर हुनकरोमे बहुत ही अच्छा सुन्दर लेखनके एहेन लिखैमे रहै कि सबके मोहित करि लए रहै ओकर हुनकर किताब पढिके बहुत अच्छा लागै रहै एकटा व्यक्तिके लेखकके रूपमे ई कारण नीक लागै छै कियाकि उ ओकर उनकर दिमागमे हर वक्त लेखन ही चलते रहै छै कियाकि कुछो चीज देखै छै ओकरेपर की लिखियै नहि लिखियै इएह सब चलैत रहैए इएह चीज लेखन यऽ इएह कबीर कबीर कबीर रहियै जे आब हमर सबके बीचमे नहि छै लेकिन ओकर लेखन अभी तक हमर सबके बीचमे यऽ जैसँ हमरा नीक लागै यऽ